आएँ आहाँके गाममे की सब होइत हए अहाँके पबनी आर भऽ गेल की सब करबैत छियै हँ छठि पबनीमे की सब करैत छियै कथी सब चढ़बैत छियै एकर बाद पुजो पाठ होयत हय खुब बढ़िआँसँ अहाँकेँ गावँमे हँ की सब चढ़बैत छियै पातरि दै छियै तऽ की सब पातरिमे पड़ैत हए हँ साड़िओ कपड़ा चढ़बैत छियै देवी आरके जानु हँ हँ हँ तऽ छठिमे की सब चढ़ैत हए हँ नारिअल चढ़ैत छै हँ पकवानो आर चढ़ैत ने हए साथ कोबी खिचड़ी पूरा अथी ओहो सब ने चढ़ैत छै हँ हँ साड़ी कपड़ा सब चढ़ैत छै हूँ हँ हँ हँ सेब सन्तोला नारिअल हँ अहाँकेँ परब कथी सब होयत हए हँ हँ आएलो नहि होयत हए साओनो घरिआ साड़ी चढ़ैत छै नया नया चढ़ैत छै पातरि पड़ैत हए माघमे पातरि पड़ैत हए बैसाखी पातरि पड़ैत हए